मनुष्य जे जीवन में इलाही मुश्किलियूं ईंदियूं रहंदियूं आहिनि उन खे कीअं पार करणु कहिड़ी रीति नाल करणु उहो सभु पंहिंजे मथां ई हूंदो आहे मां मुंहिंजे जीवन जी हिकु ॻाल्हि कयां त मुंहिंजे मथां मुश्किलु आई हुई त भई मुंहिंजी शादी थी उन खे सालु खनि ई थियो हुओ उन खां पोइ भई ख़बरु पई त मुंहिंजी वाइफ खे आहे भई पथिरी थी आहे जेको स्टोन चइॿो आहे किडनीअ में असां ॿिनि टिनि हंधि ॾेखारणु वियासि त केरु चए छह एम एम जो आहे केरु चए ॿारहां एम एम जो आहे पोइ असां हितां जी पासे में हॉस्पिटल आहे गोंडल में राम निवास करे उते वियासि त उन्हनि ॿुधाई त जेको स्टोन आहे किडनीअ जे अंदरि उहा कुझु वॾी साइज़ आहे जेको ॿावीह टेवीह एम एम जो अथव ऐं हिन जो हाणे ॿियों कोई बि रस्तो न आहे अप्रेशन ई कराइणी पवंदी भई पाण वीचारींदा आहियूं की नेचुरली का दवा वठी करे या खीरु सोडा मिक्स करे या ॿियों कुझु गॾु करे पाण हीअ कढी छॾियूं पर इहा वॾे में वॾी मुश्किलु मुंहिंजी ज़िंदगीअ में आई की भई अहिड़ो सभु कीअं थी वियो ऐं हाणे हे थी त वियो आहे पर हिन मुश्किल में ॿाहिरि कीअं अचणु त पोइ इन्हनि सलाह ॾिनी की भई राजकोट में हिकिड़ी वॾी हॉस्पिटल अथव बी टी सावाणी नालो खयुनि किडनीअ जी स्पेशल हॉस्पिटल आहे उते पाण खे सुठे में सुठो इलाजु मिली रहे त पोइ असां पंहिंजो घरू डिसिज़न खणी भई दोस्त यारु आहिनि मार फैमिली आहे सॻा वारा जेके उते रहंदा हुजनि उते आसे पासे में उन्हनि खां सलाह वठी करे उन हॉस्पिटल हलियासि ॾेखारणु करणु की भई हीउ कीअं थियो छा आहे वॾो घणो आहे जा कीअं थी थो सघे पियो इन में त उते वियासि त इन्हनि ॾेखारियों भई ॿिन्हिनि पासऊं खां वॾी पथिरी आहे भई कहिड़े पासऊं खां पाण सोनोग्राफी कयूं था त किथां छह एम एम थो ॾेखारे या किथां सत त इन्हनि सी टी स्केन कयो त इन में ॾिसणु आहियो त हीउ त चोरस आहे पंजुवीह एम एम जी पथिरी हुई पाण स्टोन जो भई ॻणे था सघूं त हेॾो वॾो स्टोन हिन में थियो आहे त उओ मुंहिंजी ज़िंदगीअ जो वॾो मुश्किलु हुओ की भई हाणे हिन मां कीअं पार पऊं पर उतां जा डॉक्टर आहिनि ई सभु इलाही सुठा हुआ माइट बि हुआ उते उन्हनि चयो का तकलीफ़ु न खणो हिन मां थी वेंदासि डॉक्टर बि हितां जा सुठा आहिनि ऐं का तकलीफ़ु बि न ईंदी भॻवान जी दया सां अपरेशन जो ॾींहुं आहियो सुख सां अपरेशन बि थियो पथिरी बि निकिरी वई ऐं उते जामु सुठी फैसेलिटीस बि हुई बी टी सावाणी हॉस्पिटल में भई सभु कुझु कमुकार पाण चवंदा आहियूं भई अपरेशन वॾी ॻाल्हि आहे उहो बि सुख सां थी वियो सुख सां टे ॾींहुं उते बि भई रखियनि भई हिन खां पोइ डिस्चार्ज ॾिननि पोइ घरु आयासि कयासि भई सुख सां इहा बि मुश्किलु हिकु टलिजी इहा मुंहिंजी ज़िंदगीअ जी वॾी मुश्किलु हुई जंहिंमां फ्रैंड्स आहिनि माइट आहिनि जंहिंजी सलाह सां अॻियां वधी करे भई कहिड़ी रीति न पाण खे पारु पवणो पाण खे सलाह मिलंदी आहे हिन प्रमाणे अॻियां वधियासि भई सुख सां अपरेशन बि थी वई